हेलौ औ आं दिल्लीनि आं नोंनावहाय फन हरदों आसामावहाय आं नायदिंनो थाखाय फैनो नागिरदों आसामनि बोथोरफ्रा माबायदि दा समाव औ आं बेरायनो फैनो नागिरदोंमोन बेखायनो नोंनावहाय आसामनि बोथोरफ्रा माबायदि बेखौ सोंहरनो फन हरदोंमोन आं आसामाव मा मा बेरायग्रा जायगा दङ अ मोनाफ्राव बिदिनो बेराय जागोन ना बेराय जाया अ आसामनि सिटुवेसनफ्रा एथ'ग्राबमानि मोजां नङा नामा बेरायनो बिदिनो हारसिं हाला बिदिनो बेराय जाया नामा अ आं हारसिं थांनानै बेरायहैनो सान्दोंमोन बेखायनो नों आसामनिखाय नोंनाव सोंहरदोंमोन आसामनि जायगाफ्रा माबायदि आसामाव मा मा जाथाय जायो मा मा बोरै माबायदि सिटुवेसनाव दं बेफोरनि बागै अ अ बिदिबा लोगो लानानै बेरायहैजागोन ना अ आं लोगो सानै साथामसो लानानै बेरायहैनोसै ओ दे होमब्ला थेंक्यु औ दे